नमस्ते उत्सव भोजनालय से बात कर रहे हैं जी मैंने आपके यहाँ से अभी खाना मंगवाया है मुझे उस में कुछ और भी मंगवाना है तो ये अभी संभव है क्या

मुझे कुछ मीठे में या तो फिर आइसक्रीम कुछ ठंडे में कुच कुच चाहिए आप के यहाँ हलवा मिल जाएगा क्या जी मुझे सूजी और गाजर का हलवा चल जाएगा जी दोनों मिल जाएंगे आप के यहाँ ठीक है आप एक काम कीजिएगा तो मुझे सूजी का हलवा दो सौ ग्राम और गाजर का हलवा तीन सौ ग्राम कर दीजिए जी दोनों का और आइसक्रीम में आप के पास सारे फ्लेवर होंगे जी आइसक्रीम में आप मुझे कर दीजिएगा वैनिला आइसक्रीम फैमिली पैक और एक चौको चिप्स कर दीजिए जी फैमिली पैक ही कर दीजिएगा जी बस अब ध्यान दीजिएगा कि हलवा ठंडा ना हो गर्म गर्म ही रहे जी जी ठीक है और स ये सब कितनी देर में आ जाएगा तीस मिनट जी ठीक है और मैं पेमेंट तो वैसे कैस डिली कैश ऑन डिलिवरी कर दूँगी जी जी ठीक है पता मेरा वही है जो पहले वाला था आप एक बार डिलिवरी बॉय को बोल दीजिएगा मुझे कॉल कर लेगा यदि उसे कुछ कंफ्यूजन होगा तो पते को ले कर जी ठीक है धन्यवाद